हैलो मैं थु फूल वाली दीदी बोल रहे हैं अच्छा शांति दीदी बोल रही हैं मुझे है ना मंदिर के लिये एक किलो चमेली के फूल चाहिए ताज़ा कैसे हैं आपके पास फूल नहीं मुझे तो चमेली के फूल चहिये और एक ही किलो चाहिए इसलिये हमारे मंदिर आने मनभेर के त्योहार के लिए नहीं कुछ आप तीन सौ रुपये किलो नहीं आप कुछ कम कर लो ताज़ा ही फूल चाहिए और मुझे ताज़ा ही फूल चाहिए और आप कुछ कम कर लो मुझे चमेली के फूल चाहिए कितने रुपये किलो देंगे आप तीन आपको मुझे सफ़ेदी कलर के चाहिए और आप कुछ कम कर लो जैसे तीन सौ रुपये किलो हटा दो दो सौ रुपया किलो देदो मुझे नहीं नहीं यह थोड़ा आप थोड़ा आ जाएगा नहीं नहीं तो और उसके माला बनाने के लिए चाहिए और मंदिर में चढ़ाने के लिये भी चाहिए और कर लो दीदी आप कुछ कम कर लो नहीं दीदी थोड़ा कर लो कम कर लो मुझे अब ठीक है तो पैक कर देना आप नी मैं आऊँगी तो उठा आवाज़ मैं आऊँगी तो मुझे दे देना हाँ ताज़ा ही देना मगर ताज़ा ही फूल

ठीक है आ जाना मगर ताज़ा फूल पैक करना और अच्छे वाले फूल देना और सफ़ेद ही चाहिए मुझे ठीक है अच्छा ओके हाँ हाँ हाँ ठीक